आतांच्या जमान्यान आमी जे इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सीस आमच्या किचनान पयता जे आदल्या काळान नासले पूण आतां तेंची इतली संवय जाली आसा की तेचे शिवाय आमी आमचें किचन तशें तेचो विचारूच करूं शकचीं ना जशें आतांच्या काळान गॅस आसा किंवां आतां इंडक्शनूय येयला जेचेर आमी रांदता आणी तेचेर बेगीन रांदून जाता म्हणजे आमकां समज भात शिजोवपाचो आसा जर कुकरार आमी दवरलो जाल्यार थोड्याच वेळान भात जाता पूण पयलींच्या काळान हे सगळें नासले पयलींच्या काळान चूल आसताली जितूर आग घालपाची पडटाली मागीर आग पेटोवपाची पडटाली तेका खूब वेळ वयतालो मागीर तेचेर सगळें शिजोवप आनी मागीर दोन दोन तीन वरान जेवण जातालें आनी मागीर लोक जेवताले पूण आतां इलेक्ट्रीक कुकर आसा बाकीचे थोड्यो गोश्टी आसा जितून खूब फास्ट रांदून जाता आणी आमकां मातशें इजी पडटा तशेंच पयलींच्या काळान रोगडो म्हणून आसलो जेचेर किदें वाटण आसता तें बारीक केलें वयतलें आतां गोंयांत सगळ्यान जेवणाचो म्हत्वाचो एस्पेक्ट म्हटल्यार गोंयची नुस्त्याची कडी जेतून गोंयचे नारयळाचें वांटण हो एक खूब इम्पोर्टंट आसता आणी तें त्या भाशेन जावपूय गरजेचें आसता पूण पयलीं काळांत तें रगड्यार केलें वयतालें आणी तेतूनी खूब टायम वयतालो आणी बायलांक तो रगडो चलोवपाक खूब मेहनती लागतली आतांच्या काळांत आमकां मिक्सर अवेलेबल आसा जेणे करून एकदम पांच मिनटान तुजे वाटन तयार जाता मागीर ओवन आसा ओवनान सुद्दां ओवन किंवां मायक्रोवेवान सुद्दां एकदम झटपट आमचें काम जाता तशेंच पयलींच्या काळान स्टोरेज खातीर म्हटल्यार समज एक गोश्ट दोन तीन दीस आमकां चलोवपाक जाय जाल्यार कांय साधन नासतालें त्या खातीर सकाळीं केल्लें रात मेरेन खावन सोंपोवपाचें पडटालें ना जाल्यार तें दुसऱ्या दिसा पिड्ड्यार जातालें पूण आतां आमच्या कडेन फ्रीज आसा जितून आमी फ्रीझ करून थोडी गोश्टी दवरल्यार ती एक पांच स दीस आमकां येवं शकता म्हटल्यार एक दीस समज भाजी हाडली आमी जाल्यार ती आमी तीन चार दीस वापरूं शकता पूण पयलींच्या काळान तशें नासले तशेंच आमी थंड उदक फ्रिजान दवरून थंड उदक पिवूं शकता पूण पयलींच्या काळांत आमकां माठ आसताले जेतून थोड्या प्रमाणान उदक थंड रावतालें तशेंच बाकीच्यो गोश्टी आसा जशे एसी फॅन टिवी ज्यो पयलींच्या काळांत नासल्यो तेच्या खातीर जर गरमी जाली जाल्यार लोकांक घराच्या भायर वचपाचें पडटालें नाजाल्यार भायर न्हिदपाचें पडटालें हात पंखे आसले म्हटल्यार पेपराचे किंवां आणी कसल्याय पानां पानांनी विणून केल्ले तेणें वारो घेवपाचो पडटालो तशेंच पयलींच्या काळान इस्त्री म्हणटा ती नासलेली म्हटल्यार कोणाक आपले कपडे फेर मारपाक जाय जाल्यार खूब मेहनत घेवपाची पडटाली तेंकां एका आयदनान कोळसो घालून ऑर तुपान एक कोळसो घालून तो कपड्यांचेर मारपाक पडटालो जितून खूब टायम पयतालो आनी मेहनतीय वयताली पूण आतां इलेक्ट्रीक आयन्स आमचे कडे अवेलेबल आसता जितून एक पांच मिनटान आमचे कपडे तटतटीत तटतटीत आयन जावन येता सो आतांच्या काळान इलेक्ट्रिकल अप्लायन्साचें म्हत्व खूब आसा आनी तेणे आमचें जिवनय खूब इजी केलेलें आसा तशेंच पयलींच्या काळांत

रात रात जाली जाल्यार लोक दिवे लायताले पेट्रोलाचे दिवे आसताले किंवां थोड्या थोड्या घरांनी ते बीन नासले आतां आमकां इलेक्ट्रिसिटी खातीर ट्यूबलायट्स आसा बल्ब्स आसा जेणे उजवाड उरता घरान थोड्या भुरग्यांक रातचे समज शिकपाचें आसतालें जाल्यार तेंकां तो खूब त्रास जातालो पूण आतां लायटीं खातीर रातचे बीन उजवाड आसता आणी आमची सगळीं कामां सुरयत जावं शकता